जय झूलेलाल अजुकल्ह मार्केट में सभु स्मार्ट फ़ोन अची विया आहिनि स्मार्ट फ़ोन में घणो करे हाणे जेके आया आहिनि वॾे में वॾा उहे आहिनि व्हाट्सअप ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब जी मैप्स जीपे पेटीएम फ़ोन पे डिज़नी हॉटस्टार नेटफ्लिक्स ज़ी फाए प्राइम टाइम अलबालाजी सोनी लिव मोबाइल जे कारणु तव्हांजी पेमेंट जी लेन देन जी सुख सुविधा अॼु ॾाढी सुठी थी वई आहे वॾो हुजे नंढो ॿार हुजे बुज़ुर्ग हुजे घरु वेठे एप सभु ऑपरेट करे सघनि था हिन एप्स में तव्हांखे एजुकेशन खां वठी बैंकिंग सेक्टर खां वठी ट्रैवलिंग हर शइ तव्हांजे फिंगर टीप ते अवेलेबल आहे न तव्हांखे लाइन लगण जी ज़रूरु आहे न किथे वञण जी ज़रूरु आहे जेके फ़ाइदा आहिनि मोबाइल मां त थोरा नुक़सान बि आहिनि छाकाणि जे ॿारनि जे हथ में मोबाइल व्हाट्सअप चैटिंग फेसबुक ईअं ॾाढो तंगु पियो करे जंहिंजे करे ॿारनि जो ध्यानु हाणे फिजिकली एक्टिविटी मां वठी करे सॼो उस मोबाइल ते कन्वर्ट थी विया आहिनि जेको असांखे ध्यानु रखिणो आहे की ॿारनि जे हथ में घटि मोबाइल ॾियण उनजे हथां कोई बि ईअं प्रॉपर गाइडेंस ॾियणी आहे के जेतिरो बि वापिरो चङी तरह वापिरो जे तव्हांजे स्टडीज जे लाइ ठीकु आहे अल अलावा हुनखे हुनखे अलॻि हुनखे कुझु ऑपरेट नाहे करिणो आहे मोबाइल जा घणा ई असांखे फ़ाइदा आहिनि